जय झूलेलाल मां घर में गुलाब एलोवेरा ऐं तुलसी जो पौधो लगाईंदो रहंदो आहियां छो त मूंखे गुलाब में उनजी महक घर में जामु सुगंधित आहे त उहो घरु महकाए वेंदी आहे ॿियो त तुलसी हर घर में रहणु घुरिजे छो त हुनजा वाइब्स बि जामु सुठा रहंदा आहिनि ऐं टियो त एलोवेरा छो त हू बीमारी दूर करी रस कंदी आहे ऐं उनजा फ़ाइदा बि जामु आहिनि